हाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग संस्कृति और विविधता आबादी के लोग रहते हैं जिनकी संस्कृति अलग है भाषा बोली अलग है मध्य प्रदेश में मुख्यतः जनजातीयाँ पाई जाती हैं जैसे गोंड भील भारिया झारिया भिलाला इस प्रकार के जनजातीयाँ पाई जाती हैं जिनका खान पान बोली भाषा और पहनावा भी अलग है इसी प्रकार मध्य प्रदेश में अन्य समुदाय पाए जाते हैं और जाति पाई जाती है जैसे कि बौद्ध जैन हिंदू मुस्लिम मराठी इनके भी पहनावे भाषा बोली अलग है और इनकी भी संस्कृति अलग है और यही विविधता में विविधता को दर्शाता है यहाँ आबादी भी बहुत है यहाँ पर जनजातीय समुदाय की आबादी ज़्यादा है और बाकि समुदाय की आबादी भी बराबर में है यह अपने संस्कृति और विविधता दर्शाते हैं भाषा और बोली खाना पीना से यह संस्कृति समझ में आती है